भारतके इतिहास बहुत प्राचीन छै पाँचसँ छओ हजार वर्षके लिखित इतिहास छै अलग अलग भौगोलिक स्थिति अलग अलग धर्म अलग अलग जाति अलग अलग प्रान्तके बहुत प्रतापी राजा बड़का बड़का निजाम इसबसँ मिलल जुलल भारतके इतिहास छै भारतमे अंग्रेज सब आबिके भारतपर राज करऽ लागल आओर भारतके इतिहासके सभ्यता संस्कृतिके नष्ट करऽ लागल तकरबाद महात्मा गाँधीके नेतृत्वमे आन्दोलन चलल जिनकर साथ आओर बहुत नेता आओर क्रान्तिकारी सब भाग लेलनि जैमे मंगल पाण्डे लाला लाजपत राय भगत सिंह महात्मा गाँधी जवाहर लाल नेहरू आओर सब बहुत इसब आन्दोलनके महत्वपूर्ण नेतृत्व कयलनि कयलनि पन्द्रह अगस्त उनैस सओ सैंतालिस हम सबके लेल गौरवशाली रूपमे याद कयल जाइ छै किएक कि वएह दिन अपन देश अंग्रेजसँ आजाद भेल छै